अॼुकल्ह ॿार स्क्रीन ते वधीक टाइम बितायन था उन में थोरी असां माउ पीउ जी बि गलती आहे ॿारनि खे टाइम ॾियनि नथा ऐं मोबाइल वधीक नंढे नंढे ॿारनि खे असां मोबाइल ॾेई छॾियो आहे इन जे चक्कर में बि ॿार सॼो ॾींहुं शुरू सां जंहिं ॿार नंढा नंढा जॾहिं रोटी नथा खाइनि त असां चऊं था मोबाइल ॾेखारो त रोटी खाईंदा त शुरू सां ॿारनि खे मोबाइल जी आदत पहिजी वई आहे हा पहिरें असां नंढा हूंदा हुआसीं त रांदि करण करण वेंदा हुआसीं गेम्स रांदि कंदा हुआसीं कुझु कंदा हुआसीं अॼुकल्ह हर माण्हू ख़ाली स्क्रीन ते ई टाइम स्पेंड करे थो त इन जे चक्कर में ॿारनि जी स्पीड